ہیلو یہ جو آپ نے جو ڈیلیوری کرا ہے کھانا بالکل بے کار سڑا بھسا کھانا آپ نے ڈیلیور کرا ہے یہ ایسا کھانا ایک ریسٹورینٹ میں بھی نہیں ملتا ہم ریسٹورینٹ میں بھی جائیں وہاں پر بھی سڑا بھسا کھانا ہے کھانا نہیں ملتا ایسا جیسا آپ نے ہمیں دیا ہے حالاںکہ ایسا کھانا نہیں دینا چاہیے تھا آپ نے ایسا دیا کیوں جب آپ سے ہم نے منع کر رہے ہیں